अठ अक्टुबर ॿ हज़ार ॿ यानी अप्रैल ॿ हज़ार हिकु चोवीह अगस्त उणिवीह सौ चोहतरि हिकु जनवरी उणिवीह सौ पंजहतरि ॿ जून उणिवीह सौ नवानवे